यस मैम नमस्ते आपके आपके पास खिलौने की दुकान है मेरे चार बच्चे हैं उन बच्चों को मुझे खिलौने चाहिये मांगे से मांगे खिलौने चाहिये अच्छे अच्छे अच्छे तरह खिलौने चाहिए बच्चों के लिये बच्चे खुश हो जायें इलोक इलोकट्रानिक कार चाहिये छोटी छोटी कार बच्चों के लिये खेलने वाली हाँ दो बच्चों के लिये गुड्डे गुड्डी खरीदना है

हाँ यही सरप्राइज है बच्चों का सामान चाहिये अच्छा अच्छा खिलौना ठीक है अब यही था बस ठीक है आ दुकान कहाँ पर पड़ती है आपकी कितने बजे खुलती है दुकान आपकी तो दस बजे दस बजे से दस बजे के बाद हम आयें तो खुली रहेगी दुकान खिलौना अच्छे अच्छे हो तो मेरे बच्चे खुश हो जायें

बड़े बच्चे पहले न मुझे मेरे बच्चे का जन्मदिन है ठीक है मैं मेरे को चार सामान चाहिये आएंगे ग्यारह साढ़े ग्यारह या बारह बजे तक आएंगे दो गुड़िया चाहिये एक गुड्डा चाहिये बड़े बड़े से गुड्डी गुड्डा बड़े बड़े हो थोड़ा ठीक है नमस्ते